میں نے کچھ دن پہلے ایل جی ایل جی کا اے سی لیا تھا اس کی کولنگ بہت زیادہ اچھی ہے اور اس کے فلٹرس بھی بہت زیادہ اچھے دئے ہیں انہوں نے اس کے اندر وائی فائی کا فیوچر دیا ہے اور اچھی کولنگ کرتا ہے اور بہت اچھی ہے انسٹالیشن کے اندر بھی بہت اچھے لوگ آئے تھے بہت اچھا تھا